हा मां जॾहिं बि जिते बि ॿाहिरि बि घुमणु वञा या किथे बि वञा त मां योगा करणु न छॾींदो आहियां मां पंहिंजो सुबुह जो नेम आहे त शौच स्नान आदि मां निवृत्त थी करे योगा करणु वेहंदो आहियां घटि में घटि मूंखे चालीह मिन्ट पंतालीह मिन्ट पंहिंजे लाइ योगा लाइ खपंदा आहिनि पोइ जहिड़ो मूंखे मौक़ो मिलंदो कॾहिं रुम में मिले त बि ठीकु आहे कॾहिं ॿाहिरि मिले झूले ते मिले त वेही करे हुते कंदो आहियां कॾहिं छिति ते कॾहिं किथे कॾहिं किथे पर मां योगा ज़रूरु कंदो आहियां योगा खां सवाइ मां अॻियां नास्तो बि न खाईंदो आहियां न पूॼा कंदो आहियां न छा त ॿाहिरि हिकिड़ो करण सां खुले में ऐं छिति ते करण सां ॾाढो मज़ो ईंदो आहे ॾाढो आनंदु ईंदो आहे छो जो उन में ऐॾी सुठी हवा फ़रत ऑक्सीज़न मिलंदी आहे ऐं गॾु योगा थींदा आहिनि त उन में हिकु अलॻि ई हिकिड़ो आभास महिसूसु थींदो आहे भई असां प्रकृति सां जुड़ी वेंदा आहियूं योगा कंदे कंदे ख़बर ई न पवंदी आहे उन में ईअं लॻंदो आहे भई ॼण आत्मा बि भॻवान सां मिली रही आहे लीन थी रहियो एॾो आनंदु ईंदो आहे उन योगा में ॿाहिरि करण सां इहो योगा अभ्यास हिकिड़ो मुंहिंजी ईअं चवणी आहे त सभु करे ॾिसनि